ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر سسٹم کو فنڈ کرنے کے لیے سرکار ہر سال کروڑوں روپئے مہیا کرتی ہے یہ کام جو اسٹیٹ سرکار ہے اس کا ہوتا ہے اور اس سے اوپر پورا سنٹر سرکار کام کرتی ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے اسٹیٹ سنٹر اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے سرکاری ہاسپٹلوں میں یہ کام پہنچتا ہے اور بہت دور تک کے یہ کام جاتا ہے اس طرح سے ہمارے یہاں سرکار کے خالی اقدامات کو پر کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر کو بہتر بنانے کے لیے سرکار اپنا قدم اٹھاتی ہے اور غریبوں تک کے ہر سال سرکار نے پانچ لاکھ روپئے کا وہ جو علاج ہوتا ہے وہ فری کر رکھا ہے اپنی طرف سے یہ سب سرکاری اقدامات ہے جو غریبوں کے لیے مہیا ہے اور بیماروں کے لیے مہیا ہے اور یہ سرکاری اسکیمیں ہیں جو سرکار جس سے لوگ عام انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سرکار بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے